हॅलो लक्ष्मी रेस्टॉरंट म्हाका चिकन चिली ऑर्डर करपाक जाय हांवें हेजे पयलीं तुमच्या हॉटेलांतल्यान केन्नाच कांय ऑर्डर करूंक ना पूण तेजे पयलीं म्हाका थोड्यो गोश्टी जाणून घेवपाक जाय तांची रेटिंग कितें आसा आनी चड ऑयल बी वापरनात न्हय म्हाका म्हज्या इश्टान सांगलेलें की तुमी आमकां जाय तशी चिली करून दितात म्हणून